मां रोज़ु सुबुह जो ॾोड़ंदो आहियां तेज़ु हलंदो आहियां इहा मुंहिंजी अॼोकी न पर पिछलनि घणनि ई सालनि खां वठी इहा मुंहिंजी आदत आहे मां घणो करे अकेलो ॾोड़ंदो आहियां पर यार दोस्त बि मिली वेंदा आहिनि त उन सां गॾु गॾु बि ॾोड़ंदो आहियां ॾोड़ण सां घणनि ई फ़ाइदा मिलनि ई था द ॾोड़ण सां सिहत त सुठी मिले थी शरीर तंदुरुस्त थिए थो सुबुह जो मुंहिंजो ग्रुप अलॻि आहे मां सुबुह जो असांजे घर खां हिकु किलोमीटर परे बाग आहे बाग में असां पंहिंजा अठ ॾह जेके पंहिंजा यार आहिनि दोस्त आहिनि असांजी हम उमिरि जा आहिनि उनसां गॾु वही करे भोग चर्चो बि कंदा आहियूं ॾाढी ॾोड़ बि लॻाईंदा आहियूं ज्ञान जी ॻाल्हियूं बि कंदा आहियूं सामाजिक बि ॻाल्हियूं बि कंदा असांजो इन सां जेका दिनचर्या आहे असांजो जो डेली आहे उहो असांजो ॾींहुं सुठो निकिरंदो आहे सुबुह शाम ॾोड़ण सां असांजी सिहत खे त फ़ाइदो मिले थो मिले थो पर असांखे ॾिसी करे जेका नंढी टही आहे उहा बि ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं उन्हनि जा सवाल जवाब हूंदा आहिनि ॿारनि जा या जेके न्याणियूं हूंदियूं आहिनि स्कूल जी हूंदियूं आहिनि छात्राऊं हूंदियूं आहिनि उहे बि असांखे दादाजी या अंकल करे सवाल जवाब जिन्दगी जा सवाल जवाब कंदा आहिनि असां उन्हनि खे बि ॾींदा आहियूं असांजो समय ॾाढो सुठो पास थींदो आहे शरीर ॾाढो सुठो थो ठहे ऐं दौड़ घटि में घटि असांजे पंज चार पंज किलोमीटर हलंदी हलंदी आहे असांखे ॾाढी ख़ुशी रहंदी आहे असांजो हिकिड़ो अहिड़ो पंहिंजे दोस्त दोस्ताणा ठही विया आहियूं जो असांखे डेली जो डेली वञण सां असांखे सुञाणंदो आहे ऐं केॾी महिल सुबुह रहंदो आहे त असां घुमणु वञू ऐं केॾी महिल शाम थींदी आहे असां घुमण वञू घुमण में घणई फ़ाइदा आहिनि ख़ासि करे शरीर ॾाढो सुठो रहे थो